जोंनि जि दानायाथ' जि गोरा जि दानायाव अनेग खस्थ खालामनांगौ खुन्दुं बायनानै लाबोनांगौ बायनानै आरो थुननांगौ थुननायनि गेजेरावबो आरो जाबनाय दोंसेनिबो थायो बेयाव मार होनांगौ मार होनानैसो आरो फगायाव थुननांगौ थुननायनि उनाव सोंनांगौ दानांगौ आरो आगर एरनायावथ' जि असुबिदा जायो फारसेथिं जि आगरखौ मोजां नङाबाबो फसन जाया आरो ओरैबादि गोरा दंबावो बेखौ ग्राबनिफ्राय नायनानै एरनांगौ थिखांनांगौ बेफ्रावबो जि असुबिदा जायो जिबबायदि खस्थ' जोंनि जि दानाया एगखेबारे आरो इन्दि सि दानायावबो गिदिर गिदिद आगर नङाबाबो फसन जाया इन्दि खौबो मार होग्रोनानै लानांगौ मार होवाबानो दाजाया मार होनानै आरो थुननानै सोंनानै आरो गिदिद गिदिद समायना समायना आगर एरनानै गानो जोंनि बर'फोरा बेयाव जोङो बिराद समायना समायना आगर एरो मोजां मोजांनो बयबो गानो फसन जायो जोंनि इन्दि सिखौ